आंनिआव माखासे गोथाव खालायनाय मस्ला मस्लिफोर दोनखुमानाय दं बेनो जाबाय जेब्ला आङो दाव ओंख्रि एबा दावखौ सङो न'आव जानो थाखाय दाव ओंख्रि सङो अब्ला जोंहा फार्स्टआवनो न'आव आङो सामब्राम गुफुर एबा बै लंग दालसिनि बेखौ देग्लिनानै थावआवनो सेरग्रोयो सामब्राम गुफुरखौ फिसा फिसा हानानै सेरो बानलु गोरान सेरनानै तेजपातजों सेरनानै होयो एवखां एवबाय थानानैबो हाइजें एसे देनानै होयो आरोबाव लंग दालसिनि बे एलाइचिखौ देग्लिनानै एवनाय समावबो होबावो अब्लाना दाव ओंख्रि एबा दाव बेदर एवनाया जोबोद गोथाव जायो जानो आंनि दोनखोमानाय मस्ला एबा संनायनि माखासे नेमखान्थिआ बेनो नोंथांमोनहाबो संनो हागोन गोथाव जायो ट्राय खालामनो हागोन